ورزش ورزش کیا ہے ورزش ایسی چیز ہے جو آدمی کے جسم سے سو بیماریوں کو ختم کرتی ہے ورزش ایسی چیز ہے جو آدمی کے موٹاپے کو ختم کرتی ہے ورزش ایسی چیز ہے جو آدمی کے شریر کی ہر پریشانی کو ختم کرتی ہے جس طریقے سے کسی کا کورشٹرول بڑھا ہوا ہو تو وہ دوڑ لگائے ورزش کرے جس کی وجہ سے آپ کے کورشٹرول کی ماترا ختم ہوگی کورشٹرول ایک ایسی چیز ہے جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاٹ اٹیک کی وجہ سے بہت موتیں ہو رہی ہیں یہ ہاٹ اٹیک کس وجہ سے آتا ہے کورشٹرول بڑھنے کی وجہ سے اور کرشٹرول کب بڑھتا ہے جب ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں تلا بھنا کھاتے ہیں اور اس تلے بھنے کھانے کو باہر کے کھانے کو پچانے کے لیے ضروری ہے ورزش کیسی ورزش کہ دوڑ لگانا بھاگنا جم کرنا اور اور بھی طرح طرح کی ورزشیں ہیں ڈفس مارنا اور ورزش ایسی چیز ہے دوڑ والی ورزش کہ جوتے پہن کر ہم بھاگتے ہیں تو کافی لمبی دوری طے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی بیماری ختم ہو جائے گی طرح طرح کی دل کے بیماری ہاٹ اٹیک کی بیماری کرشٹرول کی بیماری یہ سبھی ورزشوں سے ختم ہو جاتی ہیں